جی السّلام علیکم اور کیا آپ ٹریول ایجنسی سے بات کر رہی ہیں آ جی مجھے دراصل بات یہ ہے کہ مجھے شیخا برڈ سنچری گھومنا تھا اُس کے لیے مجھے کار کی ضرورت ہے آ جی ہم لوگ تو ابھی فی الحال سات لوگ ہیں میں نے آپ کی یہ ٹریول ایجنسی کے بارے میں بہت سی تعریفیں سُنی ہیں کہ آپ بہت افورڈیبل پرائس میں اپنا اپنی کاروں کو پرووائڈ کرتے ہیں اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ ہمیں شیخا برڈ سنچری جانا ہے ہم لوگ سات لوگ ہیں تو آپ کا کیا کرایہ ہوگا آپ یہ بتا دیتی تو ہم تو آپ اِس کے لیے تھورا کم نہیں کریں گی ہم سات لوگ ہیں سات لوگ کے حساب سے سات ہزار بہت زیادہ ہو رہا ہے آ تھورا سا تو کم کریئے ہم آپ کو دیکھ کے سُن کے آئے ہیں آپ کے پاس فسٹ ٹائم آگے ہُوا تو پھر سے آئیں گے چلیے ٹھیک ہے پھر ہمیں کل بارہ بجے نکلنا ہے تو آپ میرے گھر کے پاس دس بجے تک گاڑی بھیج دیں گی

جی جی ٹھیک ہے پھر آپ کل ہمیں میرے ٹائم پہ گاڑی کو پہنچا دیجیے گا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اِس کے لیے جی جی جزاک اللہ خیر اللہ حافظ